اسکول میں سب سے پسندیدہ مضمون میرے لیے تاریخ تھا تاریخ کے بارے میں پڑھنا مجھے بہت زیادہ پسند تھا اور اب بھی مجھے اس تاریخ سے بہت زیادہ دلچسپی ہے